جی ہاں ہمارے یہاں ہر سال بقرہ عید کے بعد ایک میدان ہے اس میں میلا لگتا ہے جہاں پہ کافی سارے جھولے آتے ہیں ہم بچپن سے ہی ان جھولوں میں جھولتے تھے جب ہم چھوٹے تھے جب سے ہی ہم دیکھتے آئیں ہیں کہ وہ ہر سال وہاں میلا لگتا تھا آج بھی لگتا ہے اور ہم بچپن میں جھولوں میں جھولتے تھے اور نوٹنکی آتی تھی ہم نو ٹنکی بھی دیکھتے تھے اور اس میں کالو کالا جادو ایک پروگرام ہوتا ہے ہم وہ بھی دیکھتے تھے اور اس میں نہ سرکس بھی آتا تھا ہم سرکس بھی دیکھتے ہیں اور بچپن میں ہم بہت مستی کرتے تھے کھانے پینے کی چیزیں اچھی اچھی ملتی تھی گڑیا کھلونے اچھے اچھے برتن وہاں سے رنگ برنگی کپڑے یہ سب چیزیں ہمیں میلے سے ملتی تھی تو بچپن کی یہ سب باتیں بہت یاد آتی ہیں اور آج بھی ہم اس میلے کو دیکھتے ہیں اب میری شادی ہو گئی لیکن میں آج بھی اپنے سسرال سے اپنے میکے اپنا اپنے یہاں سالانہ لگنے والا میلا دیکھنے کے لیے جاتی ہوں اور آج بھی ہم بہت ساری مستی کرتے ہیں مل کے میلے میں جھولتے ہیں مٹھائیاں کھاتے ہیں سرکس دیکھتے ہیں سب ساتھ میں سارا پریوار اکٹھا ہو کے میلا دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں ہم موج مستی کرتے ہیں اچھے اچھے کھلونے خریدتے ہیں پیارے پیارے برتن خریدتے ہیں رنگ برنگی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں بہت سارے کھلونے دیکھنے کو ملتے ہیں اور سب سے زیادہ جھولا جھولنے میں بہت مزہ آتا ہے